सभसँ बढ़िआँ जगह जदुआपट्टी छै जदुआपट्टीमे घुमै बला छै

नहि जाइ छै घुमै लए

ओकरोमे बढ़िएँ लागल छै ओहोमे घुमि सकैत छियै ओकरोसँ बढ़िआँ

आ ओहि बगलमे एगो हलुमानजीके मन्दिर छै बहुत बढ़िआँ

ओहो सभ घुमैके जगह छै

आओर कतऽ घुमनाइ छै ओकर बाद

ओ गाँव घरमे हूँ गाँव घरमे इहए सभ ने घुमै बला मिलैत छै देखनाइ सुननाइ छै आओर कतऽ घुमनाइ छै पोखर तालाब देखनाइ छै खेत घुमनाइ छै हरियाली नजर आबै छै बढ़िआँ लागै छै आइ काल्हि आम आरके बृच्छमे आम आबै छै गाछमे तऽ ओहए सभ बढ़िआँ लागै छै आइ काल्हि देखैमे फुलबाड़ी आरु कलम आरु आम कटहल लीची कऽ पेड़ ई सभ भी घुमै बला जे समय चढ़लै हँ आम आओरके गाछमे तऽ ने घुमि जेबै हाँ जब घुमनाइ छै तब गाँवमे तऽ इहए सभ मिलैत छै घुमै लऽ ने हूँ आओर घुमनाइ छै

बृक्ष भेलै इएह सभ ने छै गाँवमे घुमैके जगह आओर कोन होयतै गाँवमे घुमैके जगह